ہمارے گھر کے پچھواڑے ایک چھو جگہ ہے ایک گیلری ہے اور اس کے اندر کچھ پیڑ کھڑے ہیں ہم نے وہاں اپنے شہر کے پرندوں کے لیے اس میں گھونسلے بنائے ہوے ہیں اور کچھ باکس جمع کر کے رکھے ہوے ہیں تاکہ جو پرندے ہیں اس میں آ کر کے رہ سکیں اور ان کو ہم دانا ڈالتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں اور وہ آرام سے رہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس جگہ ہے تو ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ مخلوق کو آرام سے رہنے کی جگہ مل سکے